आं दिनै फंनैसो बुंनो होनना सान्दों नैबे जोंहा जिहुते न'खर सालायनाय जिहेतुके बै न'खराव सोरबा बिमा बिफानि अनगायै सानसेब्लाबो माबा जों दिनै ओइ हौवा हिनजाव जिहेतुके हाबानि माबा दं नालाय सेंग्रा सिख्ला जाब्ला जों आंनिनो फिसाज्ला देसु आंनि फिसाज्लाखो नै बिहामजो नायनानै लाबबाय लाबनायनि उनाव इसोरनि अननायाव बोसोरसेनि उनाव जे इसोरनि अननायाव जाहाथे सासे इसोर होनाय सुबुं जोनोम जायो गथ' इनिफ्राय बे गथ'आ जाहाथे गथ'खो जाहोयै लोंहोयै बिमाया गेदेर गोलाव खालामबाय खालामनायनि उनाव बै बोसोरसेनि उनाव नै जोङो जों गथ'खो मा मा खालामो जे गथ'नि जोनोम सानखौ जों बार्डे हिसाबै सिबियो आर' बार्डे हिसाबै जों गथ'खो इसोरनि सायाव जिहेतुके जोनोमखो फालियो इसोरा बधे नायफिनगोन आरो नायफिननोबो नांगोन इसोरनि अननाय बेफोरो इनिफ्राय नै दिनै गामियावबो जों गामियावबो बयबो न'खरा गथ' जानायनि उनाव जोनोम सानखो फालियो आरो बे जोनोम साना जाबाय मा बुङो बार्डे होनना बुङो खायफा जोनोम सान फालिनाय होनो खायसेया आर' बार्डे होनो बे आंहा गथ'नि जोनोम सान बार्डे खुंगोनहाय होननानै बे बार्डेआव मा मा खालामो नै दिउरि दिउसि लाबबाय लाबनानै बे आफा बोराय बाथौनि थानआव दिउरि लाबनानै बरियाहाय आलारि फोजोंबाय धुप धुना सावबाय बिबार बिलाइ बुथ फिथाइ सामथाय थाइब्रैसो बुथुम बाथामैनो इसरनो बे गथ'नि मुंहैनो बाउओ इनिफ्राय बे बाउबाय इनिफ्राय आर' लोगोसे मोनसे दङ केक हानाय होननाया केक हायो केक बे केकखोबो हायो थारमाने मानो जे गथ'आ मोजां जाथो आरो गथ'खो इसोरा आलो गोजोनै लाखिथों गेदेर गोलाव खालामथों होननानै बे बिमा बिफाया जों दिनै गथ'नि थाखाय जों बे माबाखो फालियो